हमारे राज्य के सांस्कृतिक स्था स्थापित करने के लिए इसमें विशेष किसी की भूमिका नहीं रही है हमारा राज्य जो है प्र प्राचीनतम से ही ये सनातन धर्म पे टिका हुआ है और सनातन धर्म के तहत ही हमारे राज्य का निर्माण और नाम रखा भी गया है और हम इस राज्य में हम ऐसे ऐसे शहर ऐसे ऐसे गाँव ऐसे ऐसे लोग हैं जोकि सनातन धर्म के तहत ही आते हैं जैसेकि काशी ले लें हम काशी में जो बाबा विश्वनाथ का है अयोध्या ले लें अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का है और इलाहाबाद जो है इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसमें वो संगम लगता है जोकि स्नान करके सबसे बड़ा पर्व माना जाता है मथुरा आता है इसमें मथुरा में कृष्ण भगवान का आता है जगह है आ इसमें इस राज्य में प्राचीनतम से प्राचीनतम नगरी में जगह जगह से शहर से गुजरते हुए माँ गंगा और सरयुग नदी और ऐसे तमाम स्मरणीय स्थान हैं जोकि हमलोग दर्शन करते हैं और इसको सनातन धर्म के तहत से देखते हैं और अपने राज्य को बड़ा संस्कृति का एक समुद्र बनाने का काम हमारे सरकार आदित्य आदित्य नाथ योगी जी इस समय कर रहे हैं जैसेकि इस राज्य में अभी तक है अयोध्या एक विवाद चल रहा था जिसमें कि भगवान रामचंद्र का मंदिर नहीं बन पा रहे थे या पाँच सौ पाँच सौ सालों से लेकिन आदित्यनाथ योगी ने आज दिखा दिया कि सनातन धर्म में शक्ति और और ये सांस्कृतिक वो प्रदेश है और राज्य है इसका निर्माण होना चाहिए रुकना नहीं चाहिए अयोध्या में एक विकराल रूप से और एक ऐतिहासिक काम किया है जोकि एक देखा जाए तो अधिक से अधिक काम किए हैं और अयोध्या मंदिर को बनवाया जोकि ऐतिहासिक पूरे विश्व में इनका नाम गुज़रा है जैसेकि अयोध्या में काम किए हैं वैसे बाबा काशी विश्वनाथ वहाँ हमारे बनारस शहर में भी विश्वनाथ कॉरीडोर का बनवाएँ हैं सबका रहस्य इसीसे जुड़ा हुआ है क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी हैं हमारा राज्य जो है सांस्कृतिक मुद्दा पर टिका हुआ है हर जगह हर जगह इसमें सनातन धर्म का परचम हमारे आदित्यनाथ योगी जी इस समय जो मुख्यमंत्री है हमारे देश के अरे राज्य के हैं वो इसको अच्छी तरह से भूमिका निभा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा राज्य एक सनातन धर्म का सबसे प्रतीक माना जाएगा और यहाँ पे सनातन धर्म का परचम लहराएगा ये यही बात हम कह रहे हैं धन्यवाद